वैसे खाना ते सारें दा फेवरेट होंदा ऐ होर अस लोक जिन्नी बी मैह्नत करै ने आं घर तों बाह्र जाइयै कम्म करै ने आं कोह्दे आस्तै करै ने आं खाने के लिए करै ने आं ते एह् ऐ कि जेल्लै में छोटी ही ओल्लै मी बचपन च कि मतलब कि एह् आखदे ना जेह्ड़े केह् आखदे उसी स्ट्रीट फूड एह् बहुत पसंद होंदा हा मतलब की जि'यां पाव भाजी खाना फ्ही जी केह् आखदे उसी आलू टिक्की की जे जेल्लै में छोटी ही उसलै एह् सब चीजां स्ट्रीट फूड चलै दा हा जि'यां आलू टिक्की मोर ऑफ इंडियन कुजीन जेह्दे च इंडियन जैदा चलदा हा सिर्फ इद्धर पैसेज ऑफ टाइम बाकी क्विजीन इंट्रोड्यूस होई गेइयां इंडिया च और उं'दा स्ट्रीट च लब्भना बहुत ई इजी होई गेआ जि'यां पैह्लें चाईनीज पास्ता अमेरिकन फूड ओह् इ'यां इजली इन्ना अवेलएबल नेईं होंदा हा साढ़े जेएंडके च बट आस्तै आस्तै आई थिंक दि लास्ट दस पंदरें सालें च एह् बहुत ही साढ़े जम्मू दी मार्किट च रेह्ड़ियें च बहुत ई इजली अवेलएबल होआ दा और में इक चीज होर नोटिस करै निं आं फार दि लास्ट आई थिंक चार जां पंज साल पैह्लें दा तां एह् नोटिस करै निं आं एह् मोमोज़ बड़े फेवरेट होई गेदे न बच्चें दे और एह् काफी फेमस बी होई गेदे न साढ़े जम्मू च और बच्चे बी सवेरे शामीं दे मोमोज ई खा दे न जेह्ड़े उं'दी सेह्त लेई बिल्कुल अच्छा निं ऐ क्योंकि मैदा ओह्दे च कच्चा मैदा होंदा दैन्न ओह्दे च ओह् होर चीजां पांदे जेह्ड़ी ओह् साढ़ी सेह्त ताईं बिल्कुल अच्छी नेईं होंदियां ते में इ'यै बोलना चाह्न्नी कि असें हैल्थी फूड आप्शन निं खाने चाहिदे असें केह् करना चाहिदा घर दे खाने च अगर तुं'दा खाने दा बी मन करै कदें कदें खाई लैओ ओह् गल्ल बक्खरी ऐ बट यूजली इ'यै करो ते साढ़े घर दा सिंपल खाना जेह्ड़ा देसी डोगरी खाना उसी गै फालो करो जेह्दे च फुलका सब्जी दाल चौल एह् सब चीजां आई जंदियां साढ़े जम्मू दे राजमांह् चावल इन्ने मश्हूर न ते अस उसी बी खाई सकने आं देसी घ्यो पाइयै ओह् बहुत ही सेह्त ताईं अच्छे रौंह्दे न क्योंकि एह् जेह्ड़े बाहर दे अस खन्ने आं एह् चाइनीज होई गेआ नूडल होई गे एह् साढ़ी सेह्त ताईं अच्छे बिल्कुल नेईं होंदे हैन बट असें गी बाह्र दा ई पसंद औंदा ऐ बट ओह् मिगी पता ऐ असें गी पता बी होंदा साढ़ी सेह्त ताईं अच्छा निं ऐ बट दैन्न साढ़े टेस्ट बड इन्ने बिल्ड होई गेदे न कि असें उ'यै खाना उ'यै खाना उ'यै खाना ते में बस इ'यै आखनी कि एह् सब चीजां अवायड करियै असें केह् करना चाहिदा कि असें शिफ्ट करना चाहिदा कोह्दे उप्पर हैल्थी प्रैक्टिसें पर साढ़े साढ़े मिगी लगदा टाइम कन्नै ना साढ़े जेह्ड़ी नमीं जनरेशन आवै दी ऐ उसी ते साढ़े डोगरी दे जेह्ड़ा ओह् डोगरी खाना ऐ जेह्दे च ओह् आई जंदा मां चने दी दाल चौल अंबल ओह् सब मिट्ठे चौल ओह् सब ते ओह् भुल्ली गेदे न ओह् खाना निं चांह्दे हैन इवन ओह् बब्बरू होंदे न फिर जी घ्यूर होंदे न एह् सब चीजां बच्चे खाना निं चांह्दे हैन ते मिगी लगदा ऐज ए मदर एह् साढ़ी ड्यूटी बनदी ऐ कि असें उनें ई अपने डोगरी कल्चर दे क्विजीन कन्नै इंटरड्यूस कराह्चै